हँ बच्चाके नीकसँ राखऽके चाही छोट बच्चाके बढ़िआँसँ राखऽके चाही साफ सुथड़ासँ बढ़िआँसँ नीकसँ राखैत छै चेष्टा चालिसँ बढ़िआँसँ पवित्रसँ राखऽके चाही बच्चाके बुझलियै बढ़िआँसऽ रहऽके चाही जतेक बढ़िआँसँ रखबै ओतेक बढ़िआँ बच्चा पवित्र रहैत छै दुःख बिमारी नहि भेल सही रहल बच्चा बुझलियै आरो हँ हम सभ इएह कहब जे बहुत सुंदरसँ बच्चाके ठीक से राखऽके चाही नीकसँ बुझलियै